एक्सन खराब मौसम की स्थिति खराब निर्दिष्ट समय दूर के स्थान देर रात यात्रा के दौरान ऑडर की उपलब्ध का उपलब्धता के बारे में जाँचें परिदृश्य पूछे कि क्या रे किस तरह आगे कठिन मौसम की स्थिति जैसे भारी बारिश या देर रात या दूर के स्थान पर भेजना भोजन ऑडर दे सकते हैं या यात्री के दौरान ट्रेन में